धार्मिक अन्धविश्वासके बारेमे हम कहै छी जे धार्मिक अन्धविश्वास जे छै ककरो पर अहाँ विश्वास कए लेलहुँ जेनाकि ओकरा अन्धविश्वास कहल जाइ छै जे अन्धविश्वास आओर विश्वास एकटा हय छै जे अहाँके ककरो पर कोनो चीजपर विश्वास कए लै छियै भरोसा कए लेनाइ जेनाकि कोनो पण्डित जी कहलखिन जे अहाँके ई केलासँ ई सबचीज ठीक भए जायत ओ केलासँ ओ एकटा भए जाइ छै ओ करेलासँ अहाँके अन्धविश्वास भए गेलै जेनाकि केओ आदमी ककरोपर भरोसा कोनो बातपर कए लै छथिन अपना ओते नहि सोचै छथिन नहि बुझै छथिन लोकसँ पुछै सलाह लै छथिन तऽ लोक किछु आओर दोसर चीज अन्धविश्वास जेनाकि भूत प्रेत के बारेमे जेनाकि पहिले लोक कहै छलै जे भूत प्रेत होइ छै आबक लोक कहै छथिन जे भूत प्रेत एखन नहि होइ छै लेकिन एनाहियो अन्धविश्वास भेलै कि लेकिन भूत प्रेत एखनो होइ छै जतऽ हेबाके ओतऽ होइते छै भूत प्रेत इएह अन्धविश्वास आओर विश्वासमे फर्क छै